गीत कहाणियूं ऐं भॼन मां लिखणु चाहींदी आहियां ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंसां मां चाहींदी आहियां की भॻवान में विश्वास रखणु घुरिजे ऐं भॻवान खे चाहण घुरिजे छो त भॻवान जी चाहत असांजे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे जंहिं असांखे तन मन धन सभु कुझु ॾिनो आहे उन खे त विसारण जी का ॻाल्हि ई कोन आहे